पालतू जानवरु पालतू जनवर इलाही सुठा हूंदा आहिनि उन्हनि खे पालणु खपे छो की उन्हनि खे बि केयर लव प्यार जी ज़रूरत हूंदी आहे जीअं कुता हूंदा आहिनि उहे प्यार जा बुखिया हूंदा आहिनि उन्हनि खे रोटी जी हेॾी बुख न हूंदी आहे जेतिरी प्यार जी हूंदी आहे उन्हनि खां तव्हां हिकु ॾींहुं प्यारु कयो त ॿिए ॾींहं ते दरवाज़े ते ई अची वेंदा आहिनि उहे जल्दी माण्हुनि सां हिरी वेंदा आहिनि घुली मिली वेंदा आहिनि माण्हुनि सां कुता जीअं ॿिलियूं ॿिलियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो नेचर थोरो अलॻि हूंदो आहे उहो हेॾी जल्दी घुलंदी मिलंदियूं कोन आहिनि और दूर भॼंदियूं आहिनि उहे जीअं तव्हां उन्हनि खे नओं नओं पालदो आहे पालींदा आहियो उहे दूर भॼी वेंदियूं आहिनि पर कुता इएं न हूंदा आहिनि उहे त इलाही चिपकंदा आहिनि असांखां उन्हनि जो नेचर अलॻि हूंदो आहे कुता वफ़ादारु बि हूंदा आहिनि कुतनि खे पालणु खपे उहे असांजी घर जी सिक्योरिटी लाइ जे लाइ कमु बि ईंदा आहिनि पर असां जानवरनि खे न था पाले सघूं अॼु अॼुकल्ह जे ज़माने में छो की असांजे स्पेस ई कोन्हे इअं इंफास्ट्रक्चर थी वियो आहे फ्लैट्स जो मकाननि जो की जानवरनि जे लाइ कोई आंगन कोई स्पेस ई कोन्हे त उन्हनि खे किथे रखूं उन्हनि खे बि स्पेस खपे टाईम एंड अटेंशन खपे रोज़ु जो उन्हनि खे टाईम एंड अटेंशन खपे उन्हनि उन्हनि जी असां खे टैक केयर करिणी ई पवंदी उहा असांजी ज़िम्मेदारी आहिनि जानवर खे पालणु इलाही वॾी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे इहो कोई मैच्योर इंसान ई करे थो सघे छोकी उन्हनि खे बि सभु खपेनि जीअं उन्हनि खे टाईम टाईम ते फीड कराइणो आहे सनानु कराइणो आहे ब्रश बि कराइणो पवंदो आहे कुतनि खे इअं कुतनि जो जेको फूड ईंदो आहे डॉग फूड उहो इलाही महांगो ईंदो आहे अॼुकल्ह के जे जंहिं ज़माने में मिनिमम सैलेरी में असां उहो अफोर्ड न था करे सघूं डॉग छोकी इलाही एक्स्पेंसिव ईंदो आहे डॉग फूड और असांखे कॾहिं वेकेशन ते वञिणो आहे किथे घुमणु या फैमिली फंक्शन असांखे अटेंड करणु वञिणो आहे काॾे न काॾे त असांखे वञिणो ई पवंदो आहे त असां जानवरनि खे काॾे छॾे वेंदासे उन्हनि खे असां हर जॻहि न था वठी हली सघूं जीअं असां खे बाहर जाना वञिणो आहे आऊट ऑफ हिल्स आऊट ऑफ सिटी वञिणो आहे त त वठी न था हली सघूं असां उन्हनि खे ट्रेन में कीअं वठी हलंदासे या बसि में लेकिन असांखे सिटी में ई कोई फंक्शन में वञिणो आहे फैमिली फंक्शन में वञिणो आहे या किथे घुमणु वञिणो आहे तॾहिं बि असां उन्हनि खे वठी हलूं त इलाही दिक़त थी वेंदी जीअं किथे असां घुमणु वियासे उन उन्हनि जी इअं पॉलिसी हूंदी की डॉग्स अलाऊड कोन्हनि इहो अलाऊड कोन्हे पैट एनीमल अलाऊड कोन्हे त उहो असांखे एंट्र्री ई न ॾींदा न छोकी इहो जानवरु त अलाऊड आहिनि ई कोन उते और असां उन्हनि खे काॾे छॾे वेंदासे केरु उन्हनि जो ध्यानु रखंदो त इलाही मेच्योर इंसान हूंदो आहे जेको उन उन्हनि जे पासे सभु फैसेलिटी आहे उहो ई हिननि खे पाले थो सिघे न त इलाही दिक़त थींदी हर हिकु स्टेप ते दिक़त थींदी पहले त जानवरु असां वठंदा आहियूं उन्हनि खे असां खे पूरो ट्रेंन करिणो पवंदो आहे की घर में कीअं रहिबो आहे का न त उहो गंदिगी कंदा हिते हुते या समान टोड़ींदा जीअं पपी हूंदा आहिनि पपी जो नेचर जो हूंदो आ उहो इलाही प्ले फुल हूंदो आहे उहो कूदता ई रहंदा आहिनि और पोएतां पइजी वेंदा आहिनि इअं कंदा आहिनि त उन्हनि खे दिक़त इलाही थी वेंदी आहे छोकी उहे नुक़सान करे रखंदा आहिनि कोई फ्लॉवर वास तोड़े रखंदा या ॿियो कुझु तोड़े रखंदा या पंहिंजे पाण खे उहो कोई सामान सां हट करे रखंदा तॾहिं बि मुसीबत आहे उन्हनि खे वरी डॉक्टर ॾे वठी हलो उन्हनि जो डॉक्टर बि इलाही महांगो हूंदो आहे और अलॻि हूंदो आहे उन्हनि जो डॉक्टर वरी उते वठी हलो उन्हनि जी टेक केयर कयो त जानवर जे लाइ ॿाहिरि ई सुठो आहे उन्हनि खे ॿाहिरि ई नेचर में ई उन्हनि खे सुठो लॻंदो आहे इअं असां पंछियूं पालींदा आहियूं उन खे पिंजरे में रखी छॾींदा आहियूं उन खे भॻवान पंख ॾिना आहिनि त उॾण जे लाइ ॾिना आहिनि न पिंजरे में रखी छॾींदा आहियूं दाणो पाणी ॾींदा आहियूं इहो सुठो कोन्हे उन्हनि खे बि ॿाहिरि वञण जो हक़ु आहे त उहो इते ख़ुशि न रहंदा आहिनि त पंछियुनि खे त पालणु ई न खपे पर तव्हां खे पंछी वणनि था तव्हां बड्स लवर आयो त तव्हां पंहिंजी छति ते पाणी रखी था सघंदा आहियो दाणो रखी था सघो त पंछी ईंदा त हिरी वेंदा त रोज़ु ईंदा पोइ तव्हांखां ॾकंदा बि न त इअं तव्हां पंछियुनि जी केयर करे था सघो पंछियुनि खे पिंजरे में न रखणु खपे उन्हनि खे उन्हनि जी हेल्थ लाइ बि इहो सुठो कोन्हे जीअं असां कुतो पालींदा आहियूं भले असां कुतो पालियोसे पर इअं ई न हूंदो आहे की कुते सां गॾु सिर्फ़ु खेॾिणो ई हूंदो आहे उन जी केयर करिणी पवंदी आहे हिकु ॿारु वांगुरु जीअं रोज़ु उन खे वॉक ते वठी हलिणो पवंदो तव्हांखे तव्हांजो शेड्यूल इलाही बिज़ी या फिर ॿियो कोई परेशानी आहे तॾहिं बि तव्हांखे रोज़ु उन खे वॉक ते त वठी हलिणो ई पवंदो न या फिर उन्हनि जी इलाही सारी केयर करिणी पवंदी आहे इअं ई उन खे रोज़ु सनानु कराइणो पवंदो आहे फूड ॾियणो पवंदो आहे उहो बि डॉग फूड उन खे अलॻि सां हिकु सुठी साफ़ु सुथरी स्पेस ॾियणी पवंदी आहे और उन उन खे अहिड़ो माहौल ॾियणो पवंदो आहे जीअं उन खे सुठो लॻेसि इअं न कंहिंजे कंहिंजे घर में सुठो माहौल न हूंदो आहे त उते न रही पाईंदो कोई बि पैट असां भले ई डॉग लवर आहियूं या फिर पैट लवर आहियूं पर असांखे पूरी फैमिली जी सहमति वठिणी पवंदी आहे न त हिकु ॼणे खे बि तकलीफ़ु थिए त उहो पैट उते न रही पाईंदो छोकी कंहिं कंहिंखे डपु डपु थींदो आहे की इहो कटे रखंदो आहे या फिर कुझु या कंहिं कंहिंखे न डॉग्स पसंदि ई न हूंदा आहिनि या कंहिंखे एलर्जी थींदी आहे त उन उन जी सहमति न हूंदी त असां कीअं रखी था सघऊं डॉग्स खे त असां न रखी पाईंदासे पूरो परिवार जी सहमति हुजे पूरो परिवारु मिली करे हा चए या पूरो परिवारु ज़िमेदारी खणे मिली करे की असां इन्हनि खे पाले था सघूं तॾहिं असां उन्हनि खे रखी था सघूं न त असां उन्हनि खे न था रखी सघूं उन्हनि खे इलाही टैक केयर करिणी पवंदी आहे इन जी स्पेस ॾियणी पवंदी आहे उन्हनि खे साफ़ु सुथरा कपिड़ा विंटर्स में पाराइणा पवंदा आहिनि और असां बिज़ी आहियूं त त हीअ लापरवाही थी वई न उन्हनि खे ई असांजी वजह सां प्रॉब्लम्स थींदी बिज़ी शेड्यूल में असां उन्हनि जे मथां ध्यानु न था ॾियूं उन्हनि खे सुठो न लॻंदो त असां खे टाईम हुजे या फिर असां हेॾा मेच्योर आहियूं की असां ज़िमेदारु रिस्पोंसिबल आहियूं रिस्पोंसिबल पर्सन आहियूं तॾहिं असां खे जानवर खे पालणु खपे क्योंकि उन्हनि जो बि शेड्यूल थींदो आहे उहो फॉलो करिणो पवंदो आहे